हेलो हाँ भैया मैं यह कह रही थी कि अभी दो चार दिन दो चार दिन पहले मैंने आपको फ़ोन कि फ़ोन किया था तो उस समय आई थिंक आपका फ़ोन बिज़ी आ रहा था तो मैं यह कहना चाह रही थी कि अभी दो चार दिन से न मेरी जो गाड़ी है न उसमें ए सी बिल्कुल भी हवा नहीं दे रहा है और उसमें से पता नहीं अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं हाँ मैं अभी उस दिन लेकर आई थी लेकिन उस दिन आपका शोरूम बन्द था तो मैं आज फिर से अभी लेकर आऊँगी आप एक बार बताएँगे मेरे को हाँ मैं अभी बाहर ही आई हुई हूँ और उसमें और भी प्रॉब्लम हैं और भी गड़बड़ हैं और मुझे उसकी न सर्विसिंग भी करानी है अच्छा यह लीजिए और उसमें पता है और उसमें क्या है स्टेरिंग व्हील भी आपको बदलना हैं है न और गाड़ी का जो टायर वह जो कवर होता है वह भी बदलना हैं और उसमें न आई थिंक उसमें कुछ वह ना स्टैंड टाइप चीज़ दे रखी है है न वह भी बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा है अच्छा

हाँ हम इसको कुछ ऐसी जगह पहाड़ों के साइड पर लेकर गये थे तो उसके बाद से इसमें यह प्रॉब्लम आ रही है

अच्छा और न इसके जो गेट्स हैं और जो बॉडी है न पूरी गाड़ी की उसकी ऊपर भी न बहुत सारे डेंट पड़े हुये हैं न तो आप उसको भी सही कर दीजिएगा अच्छा ठीक है